मां ॾियारी ते सिलिड चादर वारे खां हिक चादर डबल बैड जी वठी आयसि चादर ॿीं हज़ार जी हुई दुकानुदार चयो चादर तमामु सुठी अथव मां उहा चादर वठी आयसि रंगु तमामु सुठो हो मुंहिंजी पसंदीअ जो हो मरुन कलर जो मां उहा ॾियारी ते विछाई जेको आयो वियो सभिनी ॾाढी तारीफ़ कई मां अठनि ॾींहनि खां पोइ धुआरी हुनजो रंगु फिटी वियो ऐं सुसी वई डिजाइन निकिरी वियसि मूंखे ॾाढो दुखु थियो हाणे मां हुन दुकानुदार खां चादर न वठंदसि ॿिए दुकानुदार खां वठी ईंदसि